सिंधी भाषा जे माध्यम सां ई असां पंहिंजी संस्कृतीअ जी पहिचान ठाहे सघंदासीं जीअं सिंधी लाॾा आहिनि सिंधी भॻत आहे सिंधी पहाका आहिनि कई अहिड़ा सिधी आहिनि जेके असां चवंदा आहियूं घर में वापिरंदा आहियूं ॾिसंदा आहियूं ॿारनि खे ॾेखारींदा आहियूं तॾहिं ई उन्हनि खे असां उन्हनि जी रखिया करे सघंदासीं असां पंहिंजो अगरि सिंधी भाषा जो इहो माध्यम न रखंदासीं त इन्हनि खे छा हिंदी या इंग्लीश में ट्रांस्लेट करे थोरी चवंदासीं त इयं असांजी संस्कृतीअ जी पहिचान ठही सघंदी ऐं असां फ़ख़्रु करे सघंदासीं